میں نے تصویر کھینچتے ہوئے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرا ہے جیسے کی بلا روزانہ فوٹوز بار بار فوکس کرنا اُس پر فوکس نہ ہونا اور فوٹوز اچھی نہیں آنا اپنی پوری محنت کرنے کے بعد بھی اچھی فوٹوز نہ آنا تو اُس پہ میں نے اچھے سے دھیان دیا کہ کس وجہ سے میرا فوٹو بلر ہو رہا ہے فوکس نہیں ہو رہا ہے اور سامنے والے کو مجھے کہاں کھڑا کرنا چاہیے جس وجہ سے اُس پر فوکس پڑے ہر چیز تو میں نے اِس چیز پر قابو کرا میں نے اُس چیز کو فوکس کرنا شروع کرا سامنے والے انسان کو دیکھا کہ مجھے کس طرح سے کہاں سے کس طرح سے پوز لینا چاہیے اور میرا ہاتھ میں کیمرہ کس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے کیمرہ ہلنا نہیں چاہیے ہر طرح سے اور اُس پر فوکس اسے اتنے فوکس سے کروں جتنا فوکس وہ رکھ سکے اُس کو نہ زیادہ بڑھانا نہ گھٹانا ہر چیز یہ چیلنج میرے سامنے آیا تھا لیکن میں نے اِن چیلنج میں اُترا اور اِس میں سُدھار پایا اور میرے فوٹوز صحیح آنے لگے اور سامنے والا جو وہ انسان ہے اُس کو بھی میرے فوٹوز اچھے لگنے لگے جیسے کہ ہم کہیں باہر جاتے ہیں اور ہم بہت ایکسائیٹیڈ ہوتے ہیں کہ یار ہم ایسے فوٹو کھنچوائیں گے ایسے فوٹو کھنچوائیں گے ایسے فوٹو کھنچوائیں گے ٹھیک ہے اور ایک بندے پر بھروسہ ہوتا ہے اور اگر اُسی سے فوٹوز صحیح نہ آئیں تو وہ بھی تھوڑا گلٹی فِیل کرے گا تو اِس وجہ سے اُس نے اپنے پر دھیان کرا کہ مجھے فوٹو پر اِس طرح سے فوکس کرنا چاہیے تاکہ میں فوٹوز اچھے کِلک سا کر سکوں کیونکہ سب کو مجھ پہ بھروسا ہے اِس طرح سے میں نے فوٹوز کِلک کرنے سیکھے اور یہ جو چیلنج تھے میرے آگے کہ میرا فوٹوز بلر ہو جاتے تھے کلئیر نہیں آتے تھے اور پوری کلیئرٹی نہیں آتی تھی لیکن اب یہ سب کلیئرٹی فوکس سب چیزیں آنے لگی کہ مجھے پتا تھا کیمرا کو بہت دھیان سے پکڑنا ہے اور فوکس کو ایک جگہ پر رکھنا ہے کیمرے کو ہلانا ولانا نہیں ہے اِس پہ یہ چیلنج میں نے پار کرے اور یہ جو پریشانیاں میرے ساتھ آ رہی تھیں وہ چیزیں ختم ہوئیں